अॼुकल्ह न्यूज हर काई टीवीअ में अची था वञनि कुझु बि किथे थिए थो वञे पोइ थी ख़बर टीवीअ में पोइ थी ख़बर पए पहिरियों अॼुकल्ह मोबाइलुनि में बि थी अची वञनि क्योंकि हर किथे मोबाइलुनि जी सुविधा वटि हे हो आहिनि टीवीअ में पोइ पहिरियों माण्हू मोबाइल में मैसिज ही हू सभु अची था वञनि किथे कुझु बि थिए किथे ॿ मिंट बि न था लॻनि सभु हिते ख़बरूं असांजे मोबाइल ते ई थी अची वञनि या टीवियुनि ते बि अची समाचार हे हो आज तक हे हो सभनीनि में जी सभु हलनि था पिया यका चैनल सभु ख़बरूं ॾियनि था पिया हिन मोबाइल में बि ॾिसो किथे कुझु बि थिए पब्लिक ऐप जुड़ियल आहे सभु पब्लिक ऐप में अची थो वञे किथे कहिड़े शहर में छा थो थिए किथे कुझु बि थो थिए तुरंत असांजे मोबाइलुनि में अची थो वञे जा घर घर में टीवियूं डिक्स लॻल आहिनि या घर घर में छतिरियूं लॻल आहिनि पोइ उन में बि माण्हू ॾिसी थो वठे हिते हे थो थिए पियो तुरंत ख़बर थी पइजी वञे असांजे हिते शहर में हे कमु थियो आहे किथे कहिड़ो नेता थो अचे या छा थो अचे तुरंत मोबाइल ऐं टीवीअ में अची थो वञे हिते हे नेता आयो आहे तंहिंजे करे असांजे टोटल मोबाइल में बि ख़बर पइजी वञे चाहे टी वी ॾिसु त टीवीअ में बि असांजे ख़बर थी पइजी वञे हे नेता हिन शहर हिन तारीख़ु अचे थो पियो तुरंत ख़बर थी पइजी वञे या अॼुकल्ह ॾहें जा रिज़ल्ट ई ॾिसो चवनि था चई बजे टीवीअ में समाचार में ॿुधाईंदा त हुन खां पहिरियों मोबाइल में ई अची था वञनि पिया टीवीअ में ई अची था वञनि पिया हेतिरे बजे समाचार